हम आओर हमर परिवार जे कि धार्मिक पावनि जे छै से बढिऑं मनबै छी जेना भऽ गेल छठि भऽ गेल आओर कमला माँ के पूजा भऽ गेल आओर एहिना किछु जितिया भऽ गेल आओर किछु हमरा आरके जे छै चोड़चनो के बढ़िऑं मनाबै छी आओर एहि सबके लिय जेना बहुत किछु करय पड़ैया बारल जाइया नमक सऽ लयकऽ बहुत किछु बारल जाइया एहि सब मे बखान एहि सऽ जादा हम कि कय सकै छी